अ'ऊं मड़ो गेई बजार में उत्थां हट्टिया इक चीज मंगाई की साढ़े घर रिश्तेदार औने आह्ले न हट्टी आह्ले इन्नी बेकार चीज दित्ती और ओह् रिश्तेदार आखन लग्गे तुसें कुत्थां नोआई एह् चीज इन्नी बेकार अगर मिगी पता होंदा अ'ऊं अपने घर फुलके पकांदी ही घ्यो दे कन्नै चुप्पड़ियै खलांदी उ'नें आखेआ इन्नी गंदी चीज तुस बापस करी आओ ते मिक्की मेरा आर्डर बापस करो ते जां मेरे पैसे बापस करो ते में अपने घरै दी रुट्टी खलाङ अपने घरै दी रुट्टी खलाङ आपै पकाइयै सोआद गेदी ते अपना आर्डर तुस बापस लेई लैओ